आनी ते रुपा कुंदा आबोलें शेंवतें रामनाथ सत्यावान फ्रांसीस कोझमा शशिकांत शशिकला दिपाली प्रेरणा प्रणाली रेणुका लक्ष्मी कृतीका कृतीका म्युरियल क्लिवा निधी एनड्रिया प्रजक्ता रमा राम योगेश प्रेम दिवेश दिपेश विशाल विनोद राधा किरण कृष्णा दिपा चित्रा सुप्रिया समीर प्रकाश दिपक मीना गिरीश अमरूत सुमित्रा सिता जयंती गोपीनाथ महादेव शंकर लुईस रोजारियो गुलाब वासुदेव शकुंतला महेश रमेश सुरेश वैभव वैभवी किंग्सली तानिया अर्शदा लनसिका पुजा आदित्य रुही मृणाल मिनल महाबळेश्वर दामोदर उमेश सुप्रेश संतोशी दिया संतोश श्रावणी शर्वरी शिवराम शिव शिवाजी जस्मिता जयेश आकाश चेतन विजय कामील बसत्यांव फातिमा अनिता सरिता मनीला गोविंद पियूश विवेक रुद्दी सिद्दी अचीता चिनमयी महिमा अनुष्का सिमरन प्रिया चांदनी